आइनि ओंख्रि संनाय सबायजों दाउजों अनला दाउ नारजि अमा बेदर दालि जल ना फाजा एवनाय ओरैबायदि गोथाव जाखादों ना आइनि ओंख्रि संनाया आं जाबाय गोथाव मोनो आंनि ओंख्रि संनायाथ' थावानो आइनि ओंख्रि संनायखौसो बांसिन जायो आं क'क्राझार हटेलाव बाजै हटेलाव ओंख्रि जानाया सबायजों दाउजों ओरैबायदि गोथाव जाखादोंना मिलौदो नो जा गोथाव संखायो बे बाजै हटेला जाबाबो जाख'लायनो हायि जाबाय थाथावथाव